हैलो ठीक ठाक ऐ तूं सनाऽ जगह घुम्मन वास्तै मतलब किस टाइप दी जगह चाहिदी घुम्मन वास्तै खुल्ली जां कंजस्टेड कोई आइडिया सब तों ज्यादा प्रसिद्ध मंदर ते ऐ माता बाह्वे आह्ली दा बड़ा ही पराना मंदर ऐ होर उं'दे कन्नै गै ऐ इक पार्क ऐ बाग ए बहु होर साढ़े इद्धर महाराजा हरि सिंह दा मैह्ल ऐ उंदे कन्नेै गै पार्क ऐ इत्थूं महाराजा हरि सिंह दे मैह्ल च जाने आस्तै अद्धा घैंटा लग्गी जंदा होर अद्धा घैंटा गै बाह्वे लग्गी जंदा आं फेमस होर कोई फेमस जगह मतलब किस टाइप दी ओह् हां हां मेरा इ'यै नंबर ऐ तुस कुसै टाइम बी फोन करी सकदे ओ बस बधिया ऐ तुस सनाओ हाल चाल ठीक ऐ बाकी